हाँ तो हम पहले आपको बताने जा रहे हैं पहले मोबाइल का कैसे चलता था अब कैसे चलता है जैसे कि पहले महँगाई बहुत थी लोग कैसे मेहनत कर कर के यह सब करते थे क्या करते थे वे मोबाइल अभी तो मोबाइल अच्छे से चलने लगी पहले पहले क्या होता थी जैसे डाकिए द्वारा पत्र लिख कर डाकिए से बोलते थे कि वहाँ जाएँ और मे मेरा बेटा वहाँ है कैसा होगा कैसा नहीं होगा और इसके लिए वे वहाँ पर पत्र भेजते हैं वहाँ जाता है फिर व वह पत्र द्वारा उनको सब चीज़ पता चलती है कि देखिए मेरे घर से यह चिट्ठी आई है इसमें क्या लिखते हैं और क्या वह बहुत ख़ुश होते हैं हमें मैं उन्हें देखने में बहुत अच्छा लगता है वह आते हैं अपना पढ़ते हैं उनको अच्छा लगता फिर वह भी अपने लिए डाकिए द्वारा चिट्ठी लिख कर घर पर भेजते हैं फिर घरवाले बहुत भी ख़ुश होते हैं कि देखिए हमने भेजा तो हमारे बेटे ने पढ़ा फिर वह आता है तो वह भी वह भी पढ़ती हैं फिर वह भी ख़ुश रहती हैं कि चलो मेरा बेटा अच्छा है और उसके बाद फिर धीरे धीरे ऐसे समय बीतता गया फिर धीरे धीरे क्या हुआ टेलीफ़ोन हुआ तो फिर फ़ोन आता था तो सब लोग फ़ोन से बहुत बात भी करते थे ख़ुश होते थे कि चलो छोटे छोटे बच्चे होते थे देखे अरे पप्पा का फ़ोन आया है दौड़ कर आते हैं बात करने के लिए फिर बात करते हैं और फिर वह क्या कहते हैं बात करते हैं और फिर ऐसे धीरे धीरे समय बढ़ता गया फिर जो छोटे थे अभी वे बड़े हो गए बड़े हो गए तो फिर क्या बड़ी बड़ी मोबाइल यहाँ पर आने लगी जैसे कि पहले वन जी बी था फिर टू जी बी हुआ अभी तो फोर जी बी हो गया और क्या अभी तो जैसे कि कोई दूर है तो वो फ़ोन द्वारा बात कर सकते हैं और अब तो व्हाट्सअप पर मैसेज चैटिंग यह सब भी कर सकते हैं और बीडियो कॉल एक दूसरे को देख कर बात भी कर सकते हैं ऐसे ऐसे समय जैसे ही बीतता जा रहा है वैसे वैसे सब चीज़ बदलती जा रही है और क्या अभी तो हन ऐसा है हम हम लोग भी ऐसा हैं क्या पता हम लोग और आगे बढ़ें तो हमारे बच्चे भी और इससे भी आगे बढ़ें और भी अच्छी चीज़ें फैल सकती हैं इलेक्ट्रॉनिक द्वारा ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आगे होती आएँगी